हैलो ओला से बोल रहे हैं भैया जी मैंने आपके यहाँ से कैब बुक की थी जिसे मैं अभी कैंसिल करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे बच्चे की तबियत खराब हो गई है और मैं उसे हॉस्पीटल लेकेर आया हूँ इसलिए मैं कैब को यूज़ नहीं ले पाउंगा आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए जो मैंने आपको पाँच सौ रुपये ऐक्स्ट्रा पेमेंट किया था